میرے لیے قابل فخر کارنامہ میری موبائل شاپ کی دکان ہے جب موبائل لانچ ہوا تو میں میرے شہر کا فسٹ تھری موبائل شاپ دکان میں سے ہوں مجھے آج پندرہ سے سترہ سال ہو گیا موبائل کی دکان چلاتے ہوئے جس کی موبائل کی دوکان کے ذریعے میں میرے بچوں کی کفالت کرتا ہوں میرے گھر چلاتا ہوں میری ساری ضروریات پوری کرتا ہوں میرے لیے قابل فخر کارنامہ اس لیے ہے کہ جب موبائل انکمنگ سات روپیہ تھا اور آوٹ گوئنگ دس روپیہ تھا اس زمانے سے میں موبائل کی شاپ سے اور کام سے کارنامے سے جڑا ہوا ہوں اس میں بہت لوگوں کو سروس دیا گراہک بنایا ہر چیزوں کی الیکٹرانکس کے لائن سے موبائل کے تعلق سے میں نے ڈپلوما ریپئرنگ کے لیے حاصل کیا پونہ سے امٹل انسٹیٹیوٹ سے وہاں رہ کر موبائل بنانا سیکھا ریچارج کرنا سیکھا موبائل درست کرنا سیکھا اس کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے یہ چیز پڑھا سیکھا وقت دیا بھوکا رہا تکلیف اٹھایا آج جا کے میں پندرہ سے سترہ سال کا وقت گزر گیا یہ میرے لیے قابل فخر کارنامہ ہے اس کی بنیاد پہ آج میں ہوں جو بھی میرے پاس چیزیں ہیں اسی کارنامے کے ذریعے میں کمایا کھایا عزت بنائی میرے بچوں کی ضرورتیں پورا کری ان کا اسکول ان کے کالجز ان کے رہن سہن ان کی جو بھی ضروریات ہے یہ میرے لیے ذریعہ معاش کا سبب بنا یہ کارنامہ میرے لیے بہت عزت دیا لوگ آج مجھے پہچانتے ہیں موبائل کی دوکان کے نام سے کی اتنے پرانی دوکان والا ہے آج سترہ سترہ سال ہو گیا تو یہی میرے لیے قابل فخر کارنامہ ہے